खेतीके लेल भारत सरकार के द्वारा किसानकेँ सहायता देल जाइत अछि आओर कर्ज सेहो भेटैत अछि जेना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अछि जकर अंतर्गत प्रत्येक साल एकटा किसानकेँ दू दू हजार रुपआ कऽ कऽ तीन बेर मे छओ हजार रुपआ भेटैत अछि जाहिसँ किसान अपन खेतीकेँ तकरा किसान अपन खेतीमे लगबै छथि संगहि संग किसान क्रेडिटकार्डसँ के माध्यमसँ किसान लोन लै छथि आओर अपन खेतीकेँ समृद्ध करबाक हेतु ओकरा विकसित करबाक हेतु ओ रुपैआ के लगबै छथि आओर ओहिसँ बेसी उपजा होइ छनि जकर लाभ ओ उठबै छथि वर्तमान समयमे हमरा सभक ओहिठाम सोलर सिंचाई योजना उपलब्ध एखन तक नहि भेलए आ जँ भेबो कयलए तऽ ओ एकाध ठाम कतौ अहि ओकरा सर्वसाधारण के वास्ते नहि मानल जाय